आज इंटरनेट के युग में हिंदी का का काफ़ी विकास हुआ है लोगों को हिंदी में लिखना आसान हो गया है लोग मोबाइल और कंपूटर पर आसानी से हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंट मीडिया और टी वी इंटरनेट का हिंदी का प्रसार पूरी दुन दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और जी हाँ हिंदी भाषा फल फूल तो रही है साथ में ही हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो हिंदी में है उत्तर भी हिंदी में ही है तो हम केह सकते हैं कि आज की दुनिया में इंटरनेट की दुनिया में या टेक्नोलॉजी की दुनिया में हिंदी हिंदी का इस्तेमाल करना बहुत सरल हो गया है यह क्योंकि हिंदी एक अत्यंत सरल भाषा है और हिंदी भाषा में इंटरनेट पर भी सामग्री उत्पन्न उपलब्ध जानकारी अत्यंत क्षीण है अच्छा अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का उपयोग करना हमा उपयोग करना सरल हो गया है